आङो माखासे भिडिय' गेमफोरखौ गेलेयो आरो आङो बि जि एम आइ मबाइल लिजेन्द बेफोरखौ गेलेयो आरो गेलेनो बिराद मोजां मोनो बेयावहाय माखासे सिनाय मोनै गोबां सुबुंफोरजों फ्रेन्ड्स एबा लोगोफोर बानायना लानो हायो आरो माखासे गोजान जायगानि जाथायफोरखौ मिथिनो मोनो बेफोरबायदि सोंलायनो आरो लोगो बानायनो बेफोरबायदि लोगोफोर बानायनो हायो गोबां आरो आं बेफोरखौ गेलेनानै गोबां लोगोफोर लोगो मोननो हादों बेनिखायनो आं बेफोरबायदि भिडिय' गेमफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो बेयावहाय गोबां सोलोंनो एक्सपिरियेन्स लानो माबोरै गेलेनांगौ बेफोरखौ सोलोंनो हायो बेनिखायनो आङो भिडिय' गेम बेफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो जौगानो आरो सोलोंथायफोरखौ मोननो हायो जोङो लोगोफोरजों जयै बेफोरबायदिनो टिम बानायनानै गोबां एक्सपिरियेन्सफोर लानो हायो